हम लोग इस पे स्प्लेंडर से जा रहे थे घूमने हम लोग को बहुत बोरिंग हो रहा था तो हम लोग पल्सर गाड़ी लिए और उससे बहुत अच्छा लग रहा था उसमें फ़ील अच्छा आ रहा था हम लोग तब उसी से पूरे मतलब शहर में घूम रहे थे उस गाड़ी से तब हम लोग को उस किसी गाड़ी का शोरूम था वो हीरो का उसमें के टी एम रखा हुआ था तो हम लोग के टी एम लिए और उसके बाद उसे चलाने लगे तो उससे थोड़ा और अच्छा फ़ील आ रहा था और वो तेज चल भी रही थी और मतलब मतलब अच्छी भी लग रही थी तो हम लोग उसका लुक देखने में बहुत अच्छा था तब हम लोग उसी से गए थे घूमने तब पूरा शहर उससे घूमें अच्छा लगा उसके बाद तो हमने अपना हम हमारे पास एक पैशन प्रो गाड़ी है तो हमने उसे लिया उसे चलाया तो उसे थोड़ा कम फ़ील आ रहा था तो हम लोग हम लोग कहीं जा रहे थे तो हम लोग को बहुत कम फ़ील आ रहा था तो हम लोग उस गाड़ी को खड़ी करके उसकी बाद दूसरी गाड़ी लिए और दूसरी गाड़ी लेने के बाद हमारे पास एक है क्या कहा जाता है वो अरे पल्सर हमने पल्सर फिर से उठाया उस गाड़ी से थोड़ा फ़ील आ रहा था और हमने निंजा एच टू आर लिया निंजा एच टू आर भाग भी तेज रही थी अच्छा मतलब उससे लुक भी उसका अच्छा था मतलब चलने में भी अच्छी थी तो हम लोग पूरे मतलब शहर में गाँव में अपने घूमे अपने दोस्तों के साथ तो हम हम लोग मतलब हँसी मजाक करते हुए उस गाड़ी से जा रहे थे कब पहुँच गए पता ही नहीं चला इतनी तेज वो गाड़ी चल रही थी हमारे पास जो कि वो स्प्लेंडर गाड़ी है हम लोग उसी से हमेशा चलते रहते हैं